नमस्ते शादी तो नहीं थे देनी पड़ी थी ना

अरे सामान एक वह वह सब सामान सब सामान ख़राब था और हाँ मसाला उसाला सब दिए हैं सब सब ख़राब दे दिए हाँ नहीं तो दवा जो दर्जन सामान लिए सामान दिए सामान दिए सामान दिए हैं सब सामान सब ख़राब सामान दिए हैं जब कि मसाला उसाला सबको तबीयत ख़राब चाहे तो सामान सब सब सामान ख़राब दिए हैं अब म मसाला मसाला उसाला जो दिए हैं सब ख़राब मसाला दिए हैं सब ऐसे बोलते हैं कि ख़राब सब्ज़ी बनाई सब ख़राब हो गया है सब तो उसे देखना चाहिए ना कि अब जब जो पैसा दिए हैं तो आगे से अच्छा चीज़ जावे जाइए कंपनी सामानते हैं कि पहले घर करनी चाहिए देखना चाहिए की यदि सामान ग़लत है सही है वह देखना चाहिए उसको ना अरे वह तो पैसा निकाल लिया है और दूसरा कोई भले मर जाए

अच्छा कंपनी होत जब जैसे जैसे सामान उमान हम कहे बताएँगे भाई तो कंपनी जस्ट दिए हैं दिए सामान लिए हैं तो बताएँगे वह बताएँगे कि यह सामान देखिए जो वह पैसा देंगे ले आए हैं तो बताएँगे वह ना कि ग़लत है सही है हाँ हमारे सामान सब ग़लत दिए है वह तो पैसे कमाए कमाने के लिए सब ग़लत से दिए थे वह मरे जिए उसको तो बीमारी हो गई हाँ ज़िम्मेदार कौन होगा यह बताइए अरे तरी में आई है अभी तरी अभी आए हैं सामान मगाया है अभी लड़के पर ही अरे बीस बाईस दिन अभी हमारे तरफ़ से बीस बाईस दिन हो गया है हाँ सर बीस बाईस दिन हुआ गुरुवार सामान लेने तो सामान अभी हाँ रख सामान अभी मेरी सामान नहीं मिल है सामान पूरी जानती थोड़ी ना है कि यह सही है हाँ कोई गारंटी नहीं है वह लिख के दिया कि नहीं गारंटी है कोई कार्ड नहीं दिया है हम लोग कार्ड तो नहीं दिया हम हम का नहीं दिया हाँ कार्ड नहीं था हाँ तो काग़ज़ हाँ तो कंपनी का वह कार्ड उ र्ड तो जिस दुकानदार को मिला होगा वह जब हाँ